جی بالکل میں ہوٹلوں اور ریسٹورانوں اور راستہ چلتے دکانداروں کے کھانے کو اپنے گھر پر تیار کیے جانے والے کھانے پر ترجیح دیتا ہوں اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہی ہے کہ وہاں کے وہاں کھانے بنے بنائے ہر وقت ہر دم تیار ملتے ہیں جب چاہو جس وقت چاہو آپ کھا سکتے ہیں بھوک کا کڑوا گھونٹ نہیں پینا پڑتا اور ذائقے کا تو مت پوچھیے کیا ہی زبردست ذائقہ اور مزہ ملتا ہے ان کھانوں میں پچاس ہوٹلوں پہ چلے جائیے پچاس ذائقے ملیں گے اور آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے جب کہ گھر کا کھانا تو ایک ہاتھ کا بنا ہوا کھانا روز ایک ہی مزہ کھاتے کھاتے ایک ہی ذائقہ چکھتے چکھتے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں باہر کے کھان مزیدار اور ذائقہ دار کھانے کو ترجیح دیتا ہوں گھر کے کھانے پر